लकडाउन समाव आं फास्ट टाइम मैथाजों अमा बेदर संनो ट्राइ खालामदोंमोन आं संफेराखैमोन नालाय बे समाव आङो मोनजाफेराखैमोन बेखायनो आङो संनो ट्राइ खालामदोंमोन फास्ट टाइमाव अमाजों मैथा बांगालजों आरो बेनिफ्राय मैथा बांगालाथ' एसेबां गोदै मा होननानै बुङो गोखैबो नंखाया नालाय बेखायनो संबाय फास्टआव आङो अमा बेदरखि एवनानै लाग्रोबाय बिनिफ्राय अमा बेदरखौ बोखारनानै दोनबाय बोखारना दोननायनि उनाव मैथाखौ खाबाय खानानै सुनानै लाबाय सुनानै लानायनि उनाव मैथाखौ साराइयाव होबाय साराइयाव होनायनि उनाव बिखौ मोजांहै जबहोनानै नेक्सटाव आङो मा खालामबाय अमा बेदरखौ होबाय आरो गिबि खेबनि थाखाय आं बेखौ संनो नाजादोंमोन आरो बिनिफ्राय होनायनि उनाव एसे गोबाव दोनबाय साराइयावनो दोनबाय साराइयाव दोननायनि उनाव अमाजों मैथाजों ज' खालामबाय ज' खालामनायनि उनाव दै एसे होनानै फोमोनबाय आरो फोमोननायनि उनाव एसे दैखौबो लाखिनानै संनानै नायदोंमोन आरो फास्ट टाइम आं बै लकडाइमनि समाव बेखौ नाजारदोंमोन आरो बिदि उनाव नेक्सटाव आङो मा होननानै बुङो बेयो लाव लावजों लावजों नाजों संनो नाजादोमोन आरो फास्ट फास्ट टाइम मास्क नैथि खेबनि थाखाय बाट संनानै नायबायबो बिरात गोथावबो जादों आरो